میرے والد سیکنڈ کلاس تک پڑھے ہوئے ہیں اور میری والدہ نائنتھ کلاس تک پڑھی ہوئی ہیں حالانکہ میرے والد جو ہیں وہ الٹریٹ نہیں ہیں انہوں نے اسکول کے علاوہ ویسے ہی اپنے ایکسپیریئنس سے کافی انگلش وغیرہ سیکھی ہے ان کو انگلش اردو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور میرے داد دادی بھی نہیں پڑھے لکھے ہوے تھے

اسکول کبھی نہیں گیے تھے میرے خیال سے اور پہلے کے ٹائم پہ میری والدہ بھی اس لیے زیادہ نہیں پڑھی ہوئی کیونکہ پہلے کے ٹائم پہ عورتوں کو لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی اور جنرلی بھی تعلیم کو اتنی یہاں کے کلچر میں اتنی امپارٹینٹ ضرورت نہیں دی جا امپارٹینس نہیں دی جاتی تھی اور اب یہ کافی چینج ہو گیا ہے سسٹم یہ والا کلچر کافی چینج ہو گیا ہے اب جیسے ہمارے والدین نے ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا اور اب زیادہ سے ایجوکیشن کو اہمیت مل چکی ہے